कार सर नमस्कार सर सर आप हलवाई बोल रहे न सर हम आपके कर एक कस्टमर हैं हमारे को बच्चे का बड्डे है उसमें मिठाई चाहिए तो मिठाई मिल जाएगा सर सर देखिए हमारे को बर्फी चाहिए एक किलो गुलाम जामुन चाहिए दो किलो समोसे चाहिए पचास पीस और सर वो काजू कतली भी मिल जाएगा क्या ठीक है सर लेकिन ताजा चहिए सर हमारे को हाँ सर हमारे को कोई देखिए पुराना माल नहीं चाहिए हमारे को ताजा बिल्कुल फ्रेस मिठाइयाँ चाहिए फ्रेस मिठाई हाँ क्योंकि हमारी लड़की का बड्डे है उसमें हमारे को चाहिए जरूरत है अच्छा क्वालटी का मिठाई रहेना चाहिए गुलाब जामुन में कोई मिलावट नहीं रहना चाहिए हाँ हाँ कोई शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए बता दे रहा हूँ नहीं आपको आप सारा मिठाई वापस कर देंगे हम हाँ सर इसलिए बोल रहा हूँ हमारे को मिठाई शुद्ध मीठा वो चाहिए काजू कतली चाहिए एक किलो एक किलो बर्फी चाहिए दो किलो गुलाब जामुन चाहिए

हाँ सर सर दस तारीख को चाहिए दस तारीख को मिल जाएगा दस तारीख को सर हाँ हाँ दस तारीख को चाहिए सर हाँ और हमारे को माल शुद्ध चहिए सर शुद्ध मिठाई चाहिए मिठाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए बिल्कुल फ्रेस मिठाई चाहिए हमारे को हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारी मिठाई में

ठीक है सर सर लड्डू भी मिल जाएगा आपके यहाँ तो सर दो किलो लड्डू भी कर दीजिए सर उसमें दो सर लड्डू भी लिख लीजिए हाँ सर और सर नमकीन भी मिलता है क्या आपके यहाँ हाँ दो पैकेट नमकीन भी कर देना हाँ हाँ और बर्फी का विशेष ध्यान देना सर बर बर्फी बढ़िया होना चाहिए बिल्कुल फ्रेस और समोसे बिल्कुल ताजा होना चाहिए सर समोसे बिल्कुल गरमा गर्म ताजा होना चाहिए सर हाँ ठीक है सर हमारे को ताज़ा समोसे चाहिए गरमा गर्म और उसमें आलू वगैरह खराब नहीं मत डालना समोसे में

हाँ एक चीज़ का ध्यान आप दस तारीख को पहुंचा देना हमारे पास

ठीक है सर तो हम ख़ुद आ जाएंगे दस तारीख को आ जाएंगे ओके सर कोई बात नहीं सर हम आ जाएंगे खुद दस तारीख को ठीक है सर हम आ जाएंगे ठीक है हम ही आ जाएंगे कोई बात नहीं सर हम आ जाएंगे हम आ जाएंगे खुद आ जाएंगे ठीक है सर ठीक है सर हाँ पेमेंट आपका हो जाएगा हो जाएगा ठीक है सर